हलो बोल रावण नाम बताइए जी बताएं बताइए मैं क्या करूँ अरे मेडम अभी तो देखिए दशहरे के वेकेसन निपटे हैं और आप इस्कूल खुल ही रहे हैं अभी दिवाली के वेकेशन लग जाएंगे बच्चे फिर अपना हम मतलब हम अपना कोर्स कब कंप्लीट कराएंगे और कोर्स तो देखिए होता रहता है चलता रहता है फिर बच्चे पिछड़ जाते हैं तो ये बड़ी दिक्कत हो रही है अभी दो तीन पिरियड्स के और और आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन क्यों कर रहे हैं आप क्लास टीचर के थ्रू आइए क्योंकि क्लास टीचर ने आपको माना किया होगा हाँ क्योंकि हम ने हम ने नहीं नहीं हम ने बहुत क्लियर इन्सट्रकसन दिए हैं क्लास टीचर्स को कि आप छुट्टी मत दीजिए तो इस लिए आप लोग मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर रहे हैं देखिए मैडम इसमें नुक़सान आपका है बच्चे का है और आपका बच्चा एक मिनट रुकिए मैं चेक कर लूँ हाँ आपका बच्चा एसगौड गाइड में भी है देखिए ये इसी दौरान उसके कैम्प लगेंगे अब यदि आप आप जाना चाहते हैं लंबी ट्रिप पर आप जाइए लेकिन देखिए एक तो कोर्स का उसका नुक़सान होगा और दूसरा ये एसगौड गाइड का जो उसका कैम्प है ये कैम्प का एक नुक़सान होगा अब इस नुक़सान की भरपाई आप कैसे करेंगे नहीं नहीं आप मेरी बात सुनिए आप नुक़सान की भरपाई कैसे करेंगे क्योंकि आप बाद में फिर आएंगे कि किसी बच्चे की कॉपी दिला दीजिए ताकि वो बच्चा वर्क कंप्लीट कर लें मैडम हम इसमें नहीं पड़ सकते ये यदि आप अपने स्तर पर अरेंज कर सकें आप किसी बच्चे की कॉपी अरेंज करा लें जो कोर्स छूटा है उनका वो कंप्लीट करा लें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन फिर इस कैम्प का क्या करेंगे आप आप उसके बारे में बताइए भाई कोर्स तो आप कॉपी से कंप्लीट कर लेंगे कैम्प में बच्चा प्रेजेंट नहीं रहेगा ना आपका मैडम आप ये बताइए कि बच्चा यदि यही नहीं पढ़ेगा और आप उसको बी सी डी से आप शुरू करवाएंगे तो कैसे बच्चा मैनेज करेगा और ये तो छोटे बच्चे हैं सिक्स में है आपका बच्चा नहीं नहीं मैडम देखिए मैं समझ रहा हूँ आपकी बात मैंने अपनी बात रख दी आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी आप पहले दिन का कैम्प यदि उनका मिस्स कर रहे हैं तो आप कैम्प डायरेक्टर से बात कर के उनका कैम्प में क्या गतिविधियाँ हुई हैं वो पहली दिन में कंप्लीट करा लीजिए और दूसरा ये जो बच्चों का जो नुक़सान हुआ चार पाँच दिन का उसकी कॉपी आप किसी उसके फ्रेंड से अरेंज करा कर आप उसका वर्क कंप्लीट कराएंगे ये ज़िम्मेदारी यदि आप लेते हैं तो मैं उनको परमिट्ट करूँगा नहीं तो मैं परमिट्ट नहीं कर पाऊँगा ठीक है मैम तो आप एक एप्लिगेसन मोनिका मैडम को दे दें उनके क्लास टीचर को और बोल दीजिए कि मुझ से बात हो गई है मैं अप्रूफ कर दूँगा ओके मैम